जोंनो बे ओनसोलाव दोरोङारि संग्रा माखासे बुङोब्लाथ जामुंफोर बुङोब्लाथ गोबां दं जेरै जों गोदोनिफ्राय जाबोनाय नारजि अमा अनद्ला दाउ मेवाइ बिदिनो एम्फौफोर बर'फोरा जायो आमफ्राय फ्रायानो जोंनि आबै आबौआ फोरोंलांनाय आरो बेफोर जामुंफोरखौ दा जोंनि गेजेराव आं मोननैसो दोरोङारि जाग्राफोरखौ सोमोन्दै खिन्थासै बैसागुयाव जेनेबा गोखा गोखै जायो बे गोखा गोखैयाव बायदि रोखोमनि मैगंफोर जों होयो जेरै आलु हाग्रानि सिब्रु एभ्रिथिं आरो खांख्रिखला थिथा करला खान्थाल बायदि फिथाइ सामथाय माने बोथोरनि फिथाय सामथाय मोनाय खौनो बा मैगं थाइगं मोननायखौनो जों होनानै सोरबाबा अमाजों जायो सोरबाबा अमाजों जाया आरो दा बे जोंनि मोनसे ट्रेडिसिनेल आमफाय हाय आरो मोनसेबाव जोंना अनद्ला गुनदै देनानै अनद्ला मेवयाइ बेदर बा बिखौबो जायो आमफाय आरो ओंखाम गोरलै सिजेनावहाय मेवाइ जों अनद्ला आमफाय ना फिसा होननानै बो जायो आरो ओंखाम गोरलैयाव बे मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि जामुंआ जामुंथार आरो अनद्ला आमफाय ना फिसा जानाया माइ गोरलै जों आमफाय बिनिफ्राय आरबाव दोरोङारि बुङोब्ला लाइक अवेस्टार्नआव चाइनिस फोरनि दोरोङारि फुड होनोब्ला चावमिन मिगि थुबखा बेफोर बिसिनि थाखाय दोरोङारि जामुंफोर जाबाय बेनोसै आरो दा